مذہبی توہمات کے بارے میں بات کرتے وقت یہ اہم ہے کہ ہم مذہب اور توہمات کے درمیان فرق کو سمجھیں مذہبی توہمات عام طور پر وہ عقائد اور اعمال ہوتے ہیں جو مذہب کے بنیادی اصولوں یا تعلیمات پر مبنی نہیں ہوتے ہیں بلکہ معاشرتی ثقافتی یا روایتی اثرات کے بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں توہمات کے بارے میں عمومی خیالات عقل و شعور کے کمی مذہبی توہمات اکثر ان چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں جن کا کوئی سائنسی یا منطقی جواز نہیں ہوتا لوگ بعض اوقات غیر یقینی صورت حال پیدا خوف یا بنا پر ان پر یقین کر کر لیتے ہیں سماجی اور ثقافتی اثرات بہت سی مذہبی توہمات ایک معاشرتی اور ثقافتی وراثت ہوتی ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں لوگ ان توہمات کو ثقافت کا حصہ سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں مذہبی تعلیمات سے اختلاف زیادہ تر مذاہب کے اصل اصول اور تعلیمات و توہمات کے حمایت نہیں کرتے ہیں مذہبی رہنما اور علماء عام طور پر لوگوں کو ان توہمات سے بچنے اور دین کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں ذاتی آزادی اور احتیاط ہر شخص کو اپنے عقائد اور اعمال میں آزاد ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد کو عقل اور شعور کی بنیاد پر رکھے توہمات پر مبنی فیصلے بعض اوقات نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں سائنسی سوچ کی اہمیت سائنسی سوچ اور تعلیم کی مدد سے لوگ لوگوں کو توہمات کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی حوصلہ شکنی کی جا سکتی ہے میرا نقطہ نظر میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی توہمات کو معاشرتی ترقی تعلیم اور شعور کے ذریعہ ختم کیا جا سکتا ہے مذہبی تعلیمات اور سائنسی علم کے مابین توازن برقرار رکھنا اہم ہے تاکہ لوگ غیر ضروری خوف یا توہمات کا شکار نہ ہوں مذہب انسان کو اخلاقی رہنمائی اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے اور اس کی اصل تعلیمات پر عمل کرنے سے فرد اور معاشرہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے